آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اردو زبان کے بولنے والے لوگوں کو بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ترقی یافتہ زبان نے آج کل کے دور میں سب سے زیادہ بولنے جانے والی زبان ہے انگلش اور اس کے سامنے اردو کو اردو بولنے والوں کو بہت ہی تکلیفیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اردو کے برقرار رہنے کے باوجود دنیا بھر میں دوسری زبانوں کی ترقی ہو رہی ہے جو مقابلے کا سبب بنتی ہے ڈیجیٹل دور میں ٹیکالوجی رفتاریں تیزی سے بڑھ رہی ہیں جس کی وجہ سے اردو کے برابر دوسری زبانوں کے ساتھ مواجہہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اردو زبان کی تعلیمی میدان میں بھی کچھ مشکلات پیش آتی ہے جیسے کہ مواد اور تعلیم سیکھنے کے وسائل کی کمی بھی ہو رہی ہے کچھ شعبوں میں اردو زبان کے برابر کی پہچان نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کیریئر کی بنیاد رکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے آن لائن جیسے اس دور میں ویب ڈولپمنٹ مارکیٹنگ یا ورڈ پروسنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو کے اس ایکٹینشن کے لیے زبانی اور تکنیکی مسائل بھی پیش آ رہے ہیں اردو زبان کی خصوصی تربیت کی کمی بھی ایک چیلنج بن رہی ہے جس کی وجہ سے افراد کو مکمل اردو میں اردو میں تعلیم حاصل کرنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے انٹر نیشنل سطح پر موقعے کم ہوتے ہیں جہاں اردو زبان کا استعمال کم ہوتا ہے جس سے ماہرین کو بین الاقوامی تشہیر کرنے میں بھی کچھ پیچیدگیاں محسوس ہوتی ہیں انٹرنیٹ کے عوامی ذرائع پر اردو مواد کی رسائی مشکل ہوتی ہے جوکہ افراد کی تعلیم اور تبادلۂ خیال میں اثر انداز ہوتی ہے کئی دنیاوی موقعے انگریزی یا دوسرے مشہور زبانوں پر مبنی ہوتی ہے جو اردو زبان بولنے والوں کے لیے ترقی کرنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے اردو کی خصوصیات اور اصلاحات کی وجہ سے بعض دنیاوی افراد کو اس کی فہم میں مشکلات پیش آ سکتی ہے جب افراد کچھ مختلف کلچر کے ماحول میں بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی زبان کی اختلاط اور اصلاحات کی وجہ سے معاشرتی موقعے میں مشکلات پیش آتی ہے زبان کے اختلاط اور ترجمے کی وجہ سے کبھی کبھار معاشرتی تعلقات میں بھی مشکلیں پیش آتی ہیں انٹر نیشنل مواقعات میں بھی فرنٹ آفیسر کو کام کرنے میں دشواری آتی ہے کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ انگریزی کو زیادہ ترجیح دیتی ہے اور اردو زبان بولنے والوں کو کبھی کبھار یہ سب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ذاتی معاشرتی مواقع میں بھی اردو زبان کی فہم اور بول چال کی پیچیدگیاں پیش آتی ہیں اردو زبان کے کامیاب افراد کو کبھی کبھار انٹر نیشنل تجارت میٹنگس بزنس میٹنگ وغیرہ میں بھی بات کرنے میں چیلنجز پیش آتے ہیں اردو زبان بولنے والوں کو کبھی کبھار زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ انگریزی یا دوسری مشہور زبانوں کے برابر مواقعات حاصل کر سکے اردو زبان کے سیاحوں کو کبھی کبھار مختلف ملکوں میں سیاست کرتے وقت معاشراتی زبانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انٹر نیشنل پلیٹفام پر تشہیر کرنے والے افراد کو انٹر نیشنل سیمینار اور تشہارات میں بھی اردو زبان کے استعمال میں مشکلات پیش آتی ہے آج کے اس دور میں لوگ زیادہ سے زیادہ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس اردو کے کلچر کو لوگ ختم کرتے جا رہے ہیں اردو زبان ایک صرف زبان ہی نہیں ہے یہ بہت سی فیلنگوں کا مجموعہ ہے بعض عام غلط فہمی ہے جو اردو زبان کے بارے میں بھی ممکن ہے اردو صرف پاکستانیوں کی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کی بھی زبان ہے اگر آپ ہند جانتے ہیں تو اردو کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا دونوں زبانیں ایک دوسروں سے کافی ملتی جلتی ہیں اردو زبان صرف مسلمان کی زبان ہے اردو کے استعمال کرنے والے لوگ مختلف مذاہب سے ہوتے ہیں یہ زبان درہم یا مذہب سے مختلف نہیں ہوتی ہے اردو زبان صرف شاعری یا ادبی مقامات میں استعمال ہوتی ہے اردو زبان میں زیادہ لوگوں سے عزت و ادب سے بات کرنا آسان ہوتا ہے دوسری لینگویج جوکہ مقابلے میں آپ ایک دوسرے کو زیادہ عزت نہیں دے سکتے الفاظ کے مجموعے سے اردو زبان میں الفاظ کا مجموعہ اور اس کا ذخیرہ بہت ہے